नमस्ते कौन सी आइसक्रीम चाहिए मैडम जी मैडम मेरे पास वाडीलाल है हवमोर है दूध की बनी हुई आइसक्रीम आपको मिल जाएगी बटरस्कॉच मिल जाएगी चोकोबार मिल जाएगी बहुत सारी आइसक्रीम है मैडम आपको कौन सी चाहिए मदर डेयरी में भी है सारे फ्लेवर हैं आपको कोन में भी मिल जाएगा डिब्बे में भी मिल जाएगा बड़ा डिब्बा तीन तरीके के डिब्बे है हमारे पास लार्ज मीडियम स्मॉल आपको जो डिब्बा चाहिए तीनों के रेट अलग अलग है सारे फ्लेवर हैं हमारे पास स्टिक आइसक्रीम भी है और है हाँ ऑरेंज फ्लेवर्स भी है दो तीन तरीके के फ्लेवर और हैं गर्मी के हिसाब से भी हमारे पास नई आइसक्रीमें हैं इसके अलावा हमने अभी फ़ैमिली पैक शुरू करे हैं एक पर एक फ्री हमारी स्कीम चल रही है स्कीम में हम दे रहे हैं कि आप तीन सौ रूपये का डिब्बा खरीदोंगे तो डेढ़ सौ रूपये की आइसक्रीम आपको फ्री मिलेंगी हज़ार रूपये का डिब्बा खरीदोंगे तो आपको पाँच सौ रूपये की आइसक्रीम हम फ्री देंगे एक कूपन भी देंगे आपको आइसक्रीम से रिलेटेड ताकि आप अगली बार हमारी दुकान पर आओ तो आपको अच्छी आइसक्रीम मिले हज़ार रूपये के डिब्बा आता है हमारा फ़ैमिली पैक का उसके ऊपर पाँच सौ रूपये की स्मॉल साइज़ कप है वो फ्री मिलेगा और इसके अलग इसके अलावा हमारे पास और भी ऑफर हैं बहुत सारे ऑफर है आइसक्रीम के जैसे अब हमें अभी नया वेरीमच की आइसक्रीम शुरू किया है ये बड़ा डिब्बा आता है आइसक्रीम का फ़ैमिली पैक से भी ज़्यादा बड़ा इसमें चार पाँच जने हाँ आइसक्रीम चार पाँच जने आराम से आइसक्रीम खा सकते हैं और इस डिब्बे के अंदर हम एक कूपन देते हैं लकी कस्टमर को कूपन मिलता है तो उसे बहुत सारी तो उसे दस दिन तक हम दस बार अगर वो हमारी दुकान पर आता है तो उसे हम फ्री आइसक्रीम देते हैं वाडी लाल वाली आइसक्रीम है वही तीन ही प्राइज़ है उसकी और ऐसे ही लार्ज डिब्बा हम है हमारे पास छोटी क्वांटिटी में नहीं है लेकिन अगर किसी कस्टमर को छोटी क्वांटिटी में चाहिए होता है तो हम स्पेशल चार्ज लेकर उन्हें छोटी क्वांटिटी में दे देते हैं हमारी आइसक्रीम की दुकान से

जी बच्चों के लिए अलग फ्लेवर है हमारे पास तीन चार तरीके के फ्लेवर हैं बच्चों के लिए जो बच्चे खाना चाहे जैसे टेंगी फ्लेवर खाते हैं वो ऑरेंज फ्लेवर खाते हैं या फिर अभी नई आइसक्रीम चल रही है बहुत सारी बटरस्कॉच नट वाली है चॉकलेट फ्लेवर है कोकोनट चॉकोचिप्स विदाउट चॉकोचिप्स सनफ्लावर फ्लेवर और ग्रेप्स एपल ऑरेंज पाईनेप्पल फ्लेवर भी है वॉटरमेलन फ्लेवर बनाना फ्लेवर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर सारे फ्लेवर की आइसक्रीम है हमारे पास आपको कौन सा फ्लेवर आइसक्रीम का चाहिए हाँ बाय टू पर गेट वन है हाँ बाय टू पर गेट वन फ्री भी है और अगर आप बाय टू पर बाय वन गेट वन लेना चाहते हैं तो उसकी भी अलग स्कीम है बाय वन बाय वन गेट वन थोड़ी महंगी है उसकी क्वालिटी अच्छी है और थोड़ी महंगी पड़ेगी आपको आपको उसके थोड़े ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे उसका चार्ज अलग लगता है अच्छा मैडम आप यहीं आइसक्रीम खाओगे या आप घर लेकर जाओगे पैक करवाओगे आप घर पर लेकर जाओगे तो ऊसके लिए हमारा एक्सट्रा चार्ज लगता है पैकिंग का और हमारे स्पेशल पैकिंग स्पेशल पैकिंग भी होती है हमारे यहाँ पर जिससे आइसक्रीम बिलकुल भी नहीं पिघलेंगी आप तीन चार घंटे भी अगर आप सफर करोगे तो भी आपकी आइसक्रीम खराब नहीं होंगी इतना टाइम आप दे सकते हो आराम से आइसक्रीम पर अच्छा मैंने जो अभी बाय वन गेट वन वाला बताया वही फ़ैमिली पैक चाहिए और आप इसका एक्सट्रा करवाना चाहोगे पैकिंग चलिए ठीक है मैडम मैं पैक कर देती हूँ